ईअं त असांजे इलाइक़े में जाम सुठा कॉलेज आहिनि जीअं त सी एच एम आर ऐ टी बिरला फातिमा न्यूं इंग्लिश साधू बेला सिंधु नेशनल ऐं कॉलेज आहिनि हिन कॉलेज मां मुंहिंजो पोटो सी एच एम कॉलेज में पढ़ंदो हुओ सी एच एम कॉलेज में टी वाए बी कॉम पढ़ंदो आहे